म्हजी सगळ्यांत आवडीची गायिका म्हळ्यार लता मंगेशकर सगळ्या सगळ्यांत पयलें ती गोंयकार म्हण म्हाका तिजो खूब अभिमान आसा तिणें सगळे क्षेत्रात आपलें नांव केलां हिंदी चित्रपटांत मराठी चित्रपटांत तिणी खुबशीं गाणीं म्हणल्यांत आनी तीं आयज अज्रांवर जाल्ली आसात तिणी भजन बी म्हणलां गजल बी म्हणल्या आनी मुख्य म्हणजे तिणें मराठी हिंदी कन्नड हातूंत सुद्दां तिणी गाणी म्हणिल्ली आसात